हा मुंहिंजे हिसाब सां त अॼुकल्ह जेके न्यूज़ ख़बरूं हलंदियूं आहिनि त हुन में जेके ॻोठनि जा मसला आहिनि उहे न ॿुधायां वेंदा आहिनि केतिरे ई तोर ते त उन में जेके वॾा मसला आहिनि जेके कुझु त जीअं आबादीअ वधंदड़ आबादीअ जे बारे में छूत अछूत जा मसला बेरोज़गारी ऐं ग़रीबी जेके आहिनि उहे न ॿुधायां वेंदा आहिनि